जोंनि जायगानि बेरायहैनो दावबायनो मोजां मोनग्रा जायगाफोरा सरलपारा बावहाय थांनानै गोबां मानसिया गरम दिनाव थान्दा थायो आरो फिकनिक तिकनिकबो जायो ओरैहाय दिप्लाय बिल धीर बिल बेफोरावबो मानसिफोरा थायम पास खालामनो बेरायहैयो एखम्बा बेलासियाव एखम्बा सानजौफुआव एखम्बा फिकनिक जानाय बिदिखौ जों नुनो मोनो ओरैहाय गौरां पार्कावबो फेमिलि फेमिलि ओन्दै ओनला लानानै मानसिफोरा बेरायनायखौ जों नुनो मोनो हाग्रामा दालांआवबो बोसोर गोदान दमासि बोथोर बेफोरबायदियाव फिकनिक जानायखौ जों नुनो मोनो जमदुवार बेफोरावबो मानसिफोरा फिकनिक जानाय हिसाबै थांनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि साखाथि फाखाथिनि जायगाफोराव गासैबो मानसिफोरानो थायम फास खालामनो थाखायबो बेरायग्रा जायगा मोजां मोनग्रा थाग्रा जायगाफोरा बेफोरनो